गेहूँ का समय आ गया उसका खेत जुतवा दिया हमने जुतवाकर बोआ दिया बीज डालकर खेत में बीज डाल दिया गेहूँ भी जब जम गया फिर तो पानी भरे भरे ट्यूबवेल चलवाकर पानी से भर दिए दो पानी तीन पानी दे दिए इसके बाद फिर जब कटने का टाइम आया फिर कटवाए उसको मज़दूर लगवाकर मज़दूर लगवाकर कटवैले के बाद फिर गढ़वाई फिर से डँगवा दिया डँगौले के बाद इसके बाद तो फिर डँग गया तो गेहूँ खे खे घर पर आ गया फिर रख लिया फिर बेच दिया इसके बाद फिर गेहूँ ले गया कुछ रख लिया कुछ बेच दिया इसके बाद फिर अब धान आ गया धान का बीज डाल दिया बीज डालने बाद बीज तैयार हो गया तब उसको बीज उपाड़कर धान उसपर खेत में पानी रोपवा भरकर उसको जोतवाकर रोपवा दिया रोपवैले के बाद फिर जब वह तैयार हो गया तो उसको कटवा दिया कटवैले के बाद फिर कटवैले के बाद सुखवाई सुखवाया सुखवैले के बाद पिटवाया पिटवैले के बाद कुछ घर पर रख दिया कुछ खेत में बेच दिया उसको भी उसके बाद बाद फिर चना आ गया चना बो दिया चना हो हो गया जम गया फड़ गया पक गया उसको कटवाकर फिर दमा दिया आलू हो गया आलू रोप दिया आलू रोपने के बाद तैयार हो गया आलू पानी उनी डालने के बाद उसको हमने खनवाकर फिर गोदाम में रख दिया गोदाम में रख जब सीज़न आता है गोदाम में से निकाल लेता हूँ इसके बाद फिर गन्ना आ गया गन्ना का खे खेत तैयार करके गन्ना रोपवाई हो गई गन्ना तैयार हो गया उसको कोल्हू में पेरवा दिया पेरवाकर घर में रख लिया इसके बाद फिर मटर हो गया मटर तैयार हो गया उसको भी दमा दिया दमाकर घर में रख लिया सब